ہیلو سر ہاں بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی جلدی جلدی میری شادی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے میرا پاسپورٹ تھا اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہیں اس میں بیسک سی چینجنگ ہے جانتے ہو بیوی آئی ہے تو اس کا سر نیم بھی تھوڑا ایڈ کرانا ہے نا تو اپنا چینج کرائیں گے تو اچھا رہے گا جی سر تو بتائیے اس کے لیے مجھے کا کون کون سے کاغذات لگیں گے آدھار کارڈ پین کارڈ اوکے مارک شیٹ بھی لگے گی اوکے ٹھیک ہے مارک شیٹ اپوائنمنٹ بھی بھی لینا پڑے گا یار چلو ٹھیک ہے لے لیں گے اور کچھ اوکے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے اس میں جو ہے کیا کیا پروسیس کیا ہے اس کا پورا ایک دم صحیح سے سمجھائیے آپ ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا پھر سے اصل میں بنوایا تھا تب کافی لمبا ٹائم ہو گیا نا اب پھر سے نیا طریقے سے کر رہا ہے اس لیے دماغ میں نہیں آ رہا جی جی جی ہاں ٹھیک ہے مطلب مجھے اپوائنمنٹ لینے کے بعد جانا پڑے گا کون سے کاؤنٹر پہ سیکنڈ یا فرسٹ اچھا سیکنڈ پہ ڈائریکٹ سیکنڈ پہ ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ جائیں گے اوکے وہاں ڈاکومنٹ دکھائیں گے پھر تھرڈ نمبر پہ پاس کر دے گا اوکے ٹھیک ہے اتنا تو کر دوں گا میں آپ ایک کام کیجیے اپوائنمنٹ میرا کر دیجیے میں دیکھتا ہوں اوکے